हमको पौधा लगाना बहुत अच्छा लगता है हम इसके शौक़ीन हैं और हम मायके से ही स्टार्ट कर दिए लगाना छोटे छोटे पौधे जैसे कि फूल है देखने में भी अच्छा लगता है और जैसे कि सब्ज़ी है घर में लगाते हैं और तुलसी जी का पौधा और फूल बाग़वानी करना अच्छा लगता है और ससुराल में भी आए हैं तो हम यहाँ भी लगाए हैं पेड़ तो आलू जो भी है और उस हमारे पतिदेव को भी शौक़ है इसका और उसको सींचना दोनों टाइम देख़भाल करना अच्छा लगता है हम लोगों को और हम लोग जितना भी हो सके छोटे छोटे पौधे अपने घर में छत पर लगाते हैं आसपास भी देख स्वच्छता करते हैं उसकी देख़भाल करते हैं और अच्छा लगता है हम लोगों को बाग़वानी करना और उसकी देख़भाल करना और फूल घर में भी देखने में भी अच्छा लगता है और इसीलिए हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं उन सब पर और करते हैं कई प्रकार के पौधे लगाते हैं जैसे कि आम हुआ और अमरूद है पपीता है यह सबका पौधा लगाते हैं हम लोग फल के भी काम में आता है और देखने में भी शोभा है नीम का है जैसे पौधा तो यह सब नींबू का है अनार है यह सब हम लोग लगाते हैं और अपना